भारत में कलाकारनि खे पर्याप्त महत्व ऐं अवसर नथो ॾिनो वञे हर जॻह ते शोषण थी रहियो आहे छो त मशीनियुनि जे अचण सां हथ जी कलाकारी जो क़दर नथो थिए छो त हथ सां कमु करण में वक़्तु वधीक थो लॻे ऐं महिनताणो बि घटि थो मिले ऐं माल बि घटि थो तयार थिए जॾहिं कि मशीनियुनि सां माल बि घणो थो ठहे ऐं वक़्त बि घटि थो लॻे जंहिंजे करे सुठे कलाकारनि जो महत्व घटिजी वियो आहे उन्हीअ खे उहो महिनताणो नथो मिले जीअं जंहिंजो हू हक़दारु आहिनि इन्हीअ कारण सां जेको हथ सां कलाकारी हथ जी कलाकारी ख़तमु थींदी पेई वञे